हलो हाँ कारवीन कौलभेंट ईस्कूल के प्रिंसिपल बात कर रहे हैं सर मैं ना शिवन्या है उसकी मदर बोल रही हूँ हाँ सर वो कुछ घर में ऐसी परिस्थिति बनी है जिसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ रहा है पाँच छः दिन के लिए तो शिवन्या की लीव छुट्टी का बोलना था आप से उसके लिए छुट्टी माँगनी थी

हाँ सर कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से हमें जाना ज़रूरी पड़ रहा है वो तो हमें पता है कि उसकी पढ़ाई का इशू है मतलब कुछ तो ऐसी दिक्कत पड़ जाएगी उसका सिलेबस वग़ैरह जो भी है वो पीछे छूट जाएगा सर वो मालूम है पर ये कुछ ऐसी परिस्थियाँ बन गई है जिसकी वजह से हमें जाना ज़रूरी है और वैसे हम घर भी नहीं छोड़ सकते हैं अकेला क्योंकि जो हमारे सास ससुर हैं वो भी बुज़ुर्ग हैं तो वो उस बच्चे के अकेले देख भाल भी नहीं कर पाएंगे उसे स्कूल वग़ैरह नहीं भेज पाएंगे

जी सर वो हाँ वो हम देख लेंगे अभी इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे आगे कि वो बच्चे कि पढ़ाई पर इस चीज़ का कोई असर ना पड़े आप को हमारी जो हाँ तो सर वो जो छुट्टी का अवेदन है आप उसको मान्य कर लीजिए और जो उसकी पढ़ाई का जो भी नुक़सान होगा उसे हम देख लेंगे उसकी जो भी परीक्षा वग़ैरह इस पर अच्छे से और उसका ध्यान देंगे ठीक है सर धन्यवाद